जियां कि इस सोआल बिच मिगी पुच्छा गेदा कि अपने ट्रडीशनल गेम दे बारै च सनाओ में अपने ट्रडीशनल गेम दे बारै च सनाना चाह्न्ना जेह्दे बिच तीन नंबर उप्पर ऐ गुल्ली डंडा जिसी अस निक्के होंदे बड़ा खेल्लदे हे एह् साढ़े लोकल एरिया दी बड़ी मशहूर चीज़ ऐ दूऐ नंबर उप्पर में तुसेंगी सनाना चाह्नां खो खो खो खो बी अपने लोकल एरिया दी काफी मश्हूर गेम ही त्रियै नंबर उप्पर में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां गीह्टें दे बारै च गीह्टे बी अपने लोकल एरिया दी बड़ी मशहूर गेम ऐ जो की अस निक्के होंदे बड़ी खेल्लदे हे अज्ज बी जदूं में निक्के बच्चें गी गीह्टे खेल्लदे दिक्खना होना मिगी अपने बचपन दा चेता आई जंदा होर ओह्दे बाद बड़ी तरह दियां गेम्स न अपने ट्रडीशन बिच उंदे बिच्चा इक्क ऐ क्रिकेट डोगरी भाशा च इसी बुलाया जंदा बैट बॉल ते बैट बॉल बी अपने देशभर च बड़ी मशहूर गेम ऐ ते एह्दे च अस दिक्खने इक्क होंदा बल्लेबाज दूऐ नंबर उप्पर अस गलाई सकने गेंदबाज़ त्रियै नंबर उप्पर होंदा विकेटकीपर ते बाकी सारे होंदे फील्डर्स एह् जारां बंदा दी टीम बनाइयै खेल्ला जंदा जियां कि अस अज्जकल टीवी उप्पर दिक्खा नै आंं कोई इंडिया दा मैच होआ दा कोई पाकिस्तान दा मैच होआ दा दोऐ टीमें दे जारां जारां प्लेयर होंदे जेह्ड़ी टीम शैल खेल्लदी उऐ टीम एह्दे ई विजेता घोशित होई जंदी होर एह् अपने पूरे देशभर दी पूरे देशभर दी नेईं विश्व दी लोकप्रिय गेम बिच्चा इक्क ऐ ओह्दे बाद में तुसेंगी सनाना चाह्नां ओह्दे बाद में तुसेंगी सनाना चाह्नां फुटबॉल दे बारै च फुटबॉल बी देशभर दे क्रिकेट च देशभर दे पूरे देश दे लोकप्रिय गेम बिच्चा इक्क ऐ क्रिकेट दे बाद लोक इस गेम गी खेल्लना पसंद करदे न होर में जादा निं इसलै में खिच्चना चाह्नां बस में ओह् पुच्छनै दे बाद अपने दा अंत करी लैना जियां बी क्रिकेट दे दिक्खनै सुनने दी अज्जकल ते हर इक्क लोकल एरिया बिच खेल्लेआ जंदा चलो पैह्लें इस गेम गी खेल्लनै ताहीं बड़े घट्ट पैसे मिलदे हे अज्ज ते इस गेम गी खेल्लनै आह्ले करोड़ें बिच न होर अज्ज अस दिक्खी लैने अपने लोकल न्यूज़ दे बारै च जियां की आआई जंदा इंडियन प्रीमियर लीग यानि कि यानि कि आईपीएल एह्दे बिच अंतराश्ट्रीय प्लेयर होंदे अंतराश्ट्रीय निं अपने देश दे बच्चे बी हिस्सा लैंदे एह्दे बिच जियां की में तुसेंगी सनाया कि जारां बंदे दी टीम होंदी जारें बंदे दी टीम बिच सत्त अपने देश दे होंदे ते चार प्लेयर अंतराश्ट्रीय होंदे फिर ओह् जारां प्लेयर दी टीम बनी जंदी जियां की तुसेंगी पता कि जेह्ड़े दौ टीमें दे बिच मैच होंदा जेह्दे जारां प्लेयर अच्छे खेल्लदे